हम अमन कुमार चौधरी अहाँ सभके बीच ई बाजै लऽ जा रहल छी कि जेनाकि आज कल देखै छियै कोइ भी शिशु जेना पैदा लेलकै पैदा लेला के बाद सभसे पहिले काज साफ सुथरा करलो जाइ छै ओकरा बाद जे छै ओकरा मे माँ जे छै दूध पिलेलो जाइ छै आओर ओकरा सुबह जे छै ओकरा तेलसँ मालिश करलो जाइ छै सहीसँ समयके ओकरा धोलो पोछलो जाइ छै तऽ जेकरा जे जेना होइ छै जे टाइमिङ्ग के हिसाबसँ ओ टाइमिङ्ग के हिसाबसँ करै छै बच्चा के ताकि स्वस्थ रहै आओर शरीर मजबूत रहै तेल के मालिश डेली करलो जाइ छै शरीर सीधा हड्डी मजबूत हुए एक तरहसँ जे छै बोडी के जे छै एकुरेट सेफ मे आनल जाइ छै ओ सभ करि कऽ ओकरासँ कि होइ छै कि बच्चा जे छै जल्दी ग्रोथ करै छै जल्दी बुलल बुलै छै अपना कदमसँ ओ जल्दी जल्दी जे छै बड़ा होइ छै ओकरो जे छै न्युट्रिसन मिलै छै ओहि हिसाबसँ